مجھے کبڈی کھیلنا یاد ہے جو کہ مہاراشٹر سے ہی شروع ہونے والا روایتی کھیل ہے یہ ایک منفرد کھیل تھا جو حکمت عملی جسمانی طاقت اور ٹیم ورک کو یکجا کرتا تھا ایک ایسے کھیل کا حصہ بننا جس کی جڑیں میرے علاقے اور ثقافت میں ہے میں نے کھیلی ہوئی ہے اور میں نے کھیلی ہوئی کسی بھی دوسری گیم کے برعکس یہ واقعی ایک بڑا خاص تجربہ رہا ہے